आमच्या पोरसांत वो बागेंत सुकण्याक आकर्शीत करूंक म्हज्या कडेन टिप्स म्हळ्ळ्यार तरे तरेच्या फुलांचीं झाडां लावप हीं झाडां तांकां पक्षांक अट्रॅक्ट करता तें सुकण्याक अट्रॅक करता तीं त्या फुलाचो जो रोस आसा एग्जांपल चिमणी आसा जी ताजे रोस पिता ताजे बसता त्या झाडाचेर रोस पिता आनी वता मागीर सोत अशें करून तीं अट्रॅक्ट जातात आनीक हांव म्हज्या बागेन उदक आनीक तेंकां खावपाक धान्य दवरता